असांजे थाना डिस्टिक में ट्रैफ़िक जी ॾाढी तकलीफ़ु आहे छाकाणि त फ्लाई ओवर जेके पुलियूं आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि हिनजे करे माण्हूनि खे ईंदे वेंदे ॾाढी तकलीफ़ु थी थिए त सरकार जो इहो कमु आहे त असांखे फ्लाई ओवर ब्रिज ठहाराए ॾेअनि ॿियो तकलीफ़ जेकी आहिनि असांखे हुनजी कोई समाधान कढनि ऐं ॿियो हुनखे छॾे करे असांखे पाणीअ जो बिजलीअ जो ऐं रोड ते वञण जो कार खणी वञ त चारि कलाकु छुटे माण्हूं बॉम्बे वञिणो हुजे ॿी कलाकु जे कमु में चारि कलाकु छुटे माण्हूं जो साह बि निकिरी वंञे त एॾो असांखे कुझु कनि असांजे लाइ जीअं असांखे ट्रैफ़िक जेको मसाईले सां सामिनो न करिणो पए असां आराम सां रोड जर्नी करे सघूं असांखे बिजली पाणी बराबरि मिली सघे इहो सरकार खे हिनजे बारे में कुछ सोचणु खपे